मूंखे पंहिंजे लाइ हिकिड़ो पैन कार्ड ठहिराइणो हुयो पर मुंहिंजे दरख़्वास्त पत्र मुंहिंजे जन्म जी तारीख़ु ग़लति लिखिजी वई जंहिं करे मुंहिंजो पैन कार्ड ग़लति छपिजी वियो त मां तव्हां सभिनि खे इहो चवणु चाहींदसि त जेका ग़लती मूंखां थी आहे उहा ग़लती तव्हां न कजो जंहिं महिल तव्हां जो फाम भरिजंदो त तव्हां सभु ॾिसी करे भरिजो जीअं त तंहिंजे फाम में का बि ग़लती न थिए